जय झूलेलाल मां मां रोशनी मोटवाणी थी ॻाल्हायां मांखे पंहिंजी छोकरीअ जे लाइ सोन वठिणो आहे त तव्हां वटि वैराइटी सुठी आई अथव सोननि जी सुठा आया अथव गहना सोन में मूंखे सॻो खपे ऐं हा ऐं मुंडी खपे ऐं टाप्स खपनि कननि जा ऐं चूड़ियूं ऐं चूड़ियूं बि खपनि तव्हांजी ॾाढी तारीफ़ ॿुधी आहे न ऐं मां तव्हां खां ई वठंदी आहियां त इनकरे मां चयमि तव्हां खां वठी अचां ऐं छोकिरीअ जी शादी बि आहे अने शादीअ में हा हा डीजाइनियूं सुठियूं आहियूं अथव न हा त मां बि अच्छा सोन महांगो त न आहे न हेॾो अच्छा त मां चवां पेई की न अॻोपो चांदी उहो विकिणे करे पोइ वरी सोन वठां हुन ते ऐं ऐं सोन चांदीअ में पायल बिछिया आहे ऐं पायल आहे हा ऐं कंगड़ आहे हा हू हा सोन हाणे घणो थो हले तोलो अच्छा हेॾो महांगो आहे थोरो घटि न कंदव छा हा हा घटि करे ॾियो न तव्हां त हेॾो था ॿुधायो पिया पहिरियों ई हा हा थोरो घटि करे ॿुधाइजो ऐं सभु सभु मिलाए करे पोइ केति सॻो घणे जो पवंदो अच्छा ठीकु आहे पोइ कॾहिं अचांव तव्हां वटि

काएं बजे अचां सॻो घणो पवंदो अच्छा हेॾो महांगो पेईजी वेंदो अच्छा सॻो ॾाढो महांगो थो पिए टाइम त ॿुधायो न घणे बजे अचांव हिन महिल अचांव थोरी देरि सां अचूंसि न खणी अच्छा हा आरितवारु आरितवारु ॾींहुं खुलियल हूंदो दुकान मंगल बदि कंदा आहियो आरितवार जो इनकरे थी पुछांव न छोकी चङा माण्हू आरितवार बंदि कंदा आहिनि न दुकान अच्छा खुलियल अथव सभु ठीकु आहे मां ईंदीमांव हान टेम सां हा जय झूलेलाल